जय झूलेलाल ख़ुशी होटल जा मेनेजर था ॻाल्हायो जीअं त हाणे थधि जी सीजन में गजरूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि त असांखे चारि किलो गजरुनि जो सीरो खपे जंहिंमें सुठो ड्राए फ्रूट ऐं माओ विधलु हुजे त असांखे चइनि किले गजरुनि जे सीरे ते सुठो ऑफ़र ॾींदा महिरबानी करे ॿुधायो जय झूलेलाल